हमारे गाँव में भजन मंडली और बहुत सारे सुंदरकांड हो गए रामायण की पाठ हो गए चौबीस घंटे वाले और रामधुनी होता है एक नवा होता है नौ दिनों के लिए एक सुंदरकांड होता है चौबीस घंटे के लिए और चौबीस घंटे के लिए एक रामायण का वो पाठ भी होता है और संगीत भी होते हैं उसमें हम लोग पूरे हनुमान चालीसा से लेके सुंदरकांड की पाठ होती है पूरे माइक लगा के और उसमें पूरे कीर्तन वगैरह जो भी उसके फंक्शन होते हैं जैसे ढोलक ढोलक हो गए बजाने वाले एक हारमोनिया होता है एक माइक पे होते हैं वो गाने वाले और इस तरह से मतलब बहुत सारा जैसे अभी मेरे इधर नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है चैथी दुर्गा जी उसमें क्या है सुबह शाम दोनों टाइम हम लोग मानन्द मानर बोलते हैं इधर ग्रामीण भाषा में मानर तो वो क्या करते हैं शाम को आते हैं और माता रानी की अपनी मैथिली भाषा में जो है वो संगीत गाते हैं और उस पे एक बहुत सुंदर उसको बोलते हैं नाल उसपे हम सुनते हैं और उनको पहले जैसे कि आप शहरी क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ क्या होता है वो लोग साटा करते हैं करते हैं तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं बस उनको बोलना है की हमारे यहाँ इस स्थान पर इस टाइम से भजन स्टार्ट होने वाला है तो वो लोग हाँ भरते हैं और बिना किसी चार्जेस के बिना किसी मांग के बिना किसी डिमांड के हमारे बीच आके अपना वो समय देते हैं और हमारे गाँव की जो भाषा है जो ये ये भाषा है और उसके प्रति लोगों का जो प्यार है विश्वास है उसी भाषा से हम लोग अपने गाँव के मैथिली भाषा से अपने ग्रामीण भाषा से अपने भजन को सुनना पसंद करते हैं उसमें हमको बहुत आनंद आता है हम लोग को और हम लोग उसमें हर एक साल जैसे होली हो गया उसमें होली गाते हैं जैसे दुर्गा पूजा हो गया उसमें मानर बजता है जैसे रामायण के पाठ हो गया उसमें सुंदरकांड का पाठ होता है और यह चौबीस घंटे नवा उसमें राम सीता जी का बार बार नाम लिया जाता है और बहुत ही सम्मान से उनको स्थापित करते हैं और फिर नब्बे दिन उनका विसर्जन करने के लिए हम लोग कलश को लेकर गंगा यात्रा के लिए निकलते हैं